अॼुकल्ह जे माहोल खे ॾिसी करे स्वास्थ्य जो ख़याल रखणु घणोई ज़रूरी आहे तंहिंमें पंहिंजे परिवार जो स्वास्थ्य रखण लाइ मां घणेई तरीक़े जा आज़मूदा कंदी रहंदी आहियां पंहिंजे सरीरु पंहिंजे पंहिंजे सरीर जो स्वास्थ्य ऐं पंहिंजे परिवार जे सरीर ऐं स्वास्थ्य जे करे मां पंहिंजे घर में घणाई तरहि जा व्यंजन ठाहींदी आहियां मां आम तौर ते घर में घर में ठहियलु शइनि जो ई उपयोग कंदी आहियां जीअं त घर में ॾई मां पाणई जमाईंदी आहियां सुबुह जी शुरूआत असांंजी भत सां थींदी आहे सुबुह जो मां गुड़ जो ऐं कणिक जी अटे जो भत ठाहींदी आहियां तंहिंखां पोइ कोकी बसरनि वारी कोकी ऐं ॾई ऐं कारे मिर्च जी कोकीअ जी कुटी बि ठाहींदी आहियां सुबुह जो हिकदमि हैल्दी नास्तो मां पंहिंजे परिवार सां गॾु मिली करे कंदी आहियां जीअं मुंहिंजो परिवार हिन पॉल्युशन जे ज़माने में पाण जे सरीर खे ताक़त हुजे त कीटाणुनि सां लड़ी सघे हिनखां पोइ मंझंदि जी रोटीअ में मां ॾही बूंदी ॾही बूंदीअ जो रायतो दुधीअ जो रायतो सलाड में कचीनि भाॼिनि जो सलाड सलनि वारा मूङ बसरी काकड़ी बीट गजरु टमाटो ऐं पतनि पता गोभी सभु मिक्स लूणु कारो मिर्च विझी करे सलाड ठाहींदी आहियां जेको असांजी मंझंदि जी रोटीअ में हूंदो ई हूंदो आहे रोज़ जो इहो नियम आहे त असांजे घर में सलाड रोटीअ साण हुजे ई हुजे तंहिं बैदि मां पंहिंजे परिवार जी स्वास्थ्य लाइ अनेक तरहि जा सूप बि ठाहींदी आहियां सूपनि में मिक्स वैजिटेबल जो सूप पालक जो सूप अ टमाटो जो सूप दुधीअ जो सूप ऐं मकाईअ जो सूप अहिड़ा अनेक तरहि जा सूप मां ठाहींदी आहियां